पहिने गाना गाबयके देखलियनि माँकेँ चाचीकेँ बा दादीकेँ तऽ हमरो आरकेँ शौक भेल जे गाना गाबी गाना गाबी हुनका अरकेँ देखियनि जाथिन तऽ लोक बैठय लए आ मान सम्मान करनि तऽ कहियै जे हमरो आयत गाबय लए हमहूँ गायब तऽ हमरो तऽ स्थान देता बैठय लए तऽ इएह सभसँ देखलहुँ शौक भेल तऽ हमहूँ गाना गेनाइ धीरे धीरे शुरू कयलहुँ तनि तनि गाना गाबैत गाबैत तऽ आब अपन बढ़िआँ गाना गाबय लगलहुँ तऽ गाना गाबयमे तऽ हमरा खूब दिल लागल खूब मोन खुश भऽ गेल तऽ अपन गाना गाबय लगलहुँ इएहसभ छै गानामे तऽ मोन लगबे ने करै छै जकरा गाना गाबय आबै छै तऽ खूब बढ़िआँ लागै छै तऽ गाना अपन गाबैत रहियै गाबैत गाबैतमे शादीके गाना गेलियै जनेउके मूड़नके विवाहके भगवानोके भजन गाबय लगलियै तऽ आओर बढ़िआँ लागय लगलै भगवानके भजन जे गाबय लगलहुँ तऽ आओर बढ़िआँ लागय लागल बढ़िआँ लागल तऽ बढ़िआँ भेल कहूँ अपन जयबो करौँ गङ्गा स्नान ओतहु भगवानके गङ्गा जीके गीत गाबय लागहुँ भोला बाबाके गीत गाबय लागहुँ भगवानके गाना करय गाबी खूब सुन्दर लागय ओहिसँ एगो दूगो लोको आबि कऽ हमरा लगमे अपन बैस जाथि जे हँ ई तऽ गाना गबै छथिन हमहूँ जब हमरा तऽ बहुत शौक रहय गाना गाबयके बहुत सेहन्ता रहय तऽ गेलहुँ बहुत बढ़िआँ भेल अपन ब्याहमे जनेउमे जहाँ जाइ गेलहुँ तहाँ गेलहुँ गङ्गा नहाय लए गयलहुँ जहीँ गेल तहीँ अपन भगवानके र् अपन रमि गयलहुँ गाबय लगलहुँ भजन कीर्तन जहाँ दस गो रहल तहाँ बैठ गयलहुँ जेहन चाही तेहन बढ़िआँसँ हम अपन गान बजान कयलहुँ